उत्तर पर्दे उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर और सीतापुर और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर लोग उन सो आइती सुविधाएँ मिली हैं कि हाँ जो कि दूसरे राज्यों से कई ज़्यादा ज़्यादा गुना अच्छी हैं जैसे कि हमें अगर हम उत्तरप्रदेश को किसी अन्य राज्य से जोड़ें तो उत्तरप्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और वहाँ पर लखनऊ कानपुर सीतापुर गोरखपुर गोंडा ऐसे ही बहुत सारे शहर हैं जो कि जो कि हमें बहुत अच्छे से इसमें काफ़ी ऐसे शहर हैं जो बहुत ज़्यादा बाहर भा भारत में तो फेमस हैं ही हैं और बाहर भारत के बाहर भी उन्हें जानते हैं लोग जैसे की लखनऊ हुआ लखनऊ को लोग उत्तरप्रदेश में नहीं भारत में भी भारत के बाहर भी लोग जानते हैं कि लखनऊ उत्तरप्रदेश में है और उत्तरप्रदेश की राजधानी है लखनऊ लखनऊ में जैसे कि बहुत सारी सुविधाएँ हैं यह जैसे कि क्रिकेट क खेलने के लिए इस्टैटियम बना हुआ है और ब बहुत सारे पुरा पुराने समय के जो राजा राज्य जहाँ पर राजा और रहते थे वहाँ की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जैसे की इमामबाड़ा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लखनऊ में है लख लखनऊ में ऐसे ऐसे ही जो भी लखनऊ में अब लखनऊ गाँव के गाँव में जो सुविधाएँ पहले के समय में नहीं थी वह आज के समय में हो गई हैं जैसे कि जो चीज़ें हमें लखनऊ में मिलती थी जैसे कि हम हमें कोई काम कराना होता था सो पहले गाँव में ना बैंक होती थी ना बिजली आती थी गाँव में ना अक्का ना यह जो गाड़ियाँ चलती थी न गाड़ियाँ गाँव में होती थी गाँव के लोग दूर दूर तक गाँव में सिर्फ़ जंगल होता था और कोई चीज़ें गाँव में नहीं पाई जाती थी जो कि आने वाले समय में अब इस टाइम पर बिजली भी गाँव में मिल गई है गाड़ियाँ भी हैं और अच्छे प पक्के मकान भी गाँव में स बन गए हैं सु सुविधाएँ मिल गई है गाँव में लोगों को जिससे की हमें तत कहीं अगर बाहर जाना होता है तो हमें लक लखनऊ हुआ या अन्य शहर हुए तो वहाँ जाने के लिए हमें गाँव से ही डायरेक्ट वाहनों की वाहन मिल जाते हैं जाने के लिए ऐसा नहीं होता कि हमें बाहर जाना पड़े जिससे उसके बाद हमें वाहन वाहन मिले या खाने पीने से लेकर जैसे कि पहले के समय में लुत्त गाँव में इतनी ज़्यादा दुकानें नहीं थी जो हमें खाने के लेकर पहनने के लिए कपड़े वह सब ज़्यादातर गाँव धीरे धीरे गाँव की तरफ बढ़ रहा है जो जो कि प शिक्षा जैसे कि पहले ही हम ल शहरों में पढ़ने के लिए शहरों में जाते थे जो कि हमें गाँव में इतनी जल्दी शिक्षा नहीं मिलती थी जो की अब धीरे धीरे सरकार द्वारा गाँव में सरकारी स्कूल विद्यालय खुलवाए जा रहे हैं जिससे कि कोई भी बच्चा वह चाहे गरीब हो या अमीर हो कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो शिक्षीत ना हो हरेक बच्चे को बच्चा शिक्षित हो वह अपने लिए लिए आगे बढ़ सके इसीलिए सरकार द्वारा

इस इस्कूल को बोला जा रहा है गाँव में खोला जा रहा है स्कूल को जिससे कि बच्चे को पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें ज पहले के समय में बच्चों को ब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और यही मजदूरी करते थे इसीलिए आने वा आने वाले समय में अर पीछे की पीछे के जो लोग हैं वह आधे से ज़्यादा जो हैं जो जिन जिनके पास शिक्षा नहीं है क्योंकि पहले के समय में गाँव में विद्यालय नहीं थे लोग पढ़ाने वाले नहीं थे उन्हें शिक्षा के बारे में पता नहीं था कि शिक्षा की जानकारी नहीं थी जो कि आप इस इस समय में लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो गया कि शिक्षा किस प्रकार से हमें हमारे लिए ज़रूरी है हम कहीं बाहर जाते हैं तो सामने वाले को अगर शिक्षित है अगर हमें कुछ पता नहीं है तो हम उससे बात नहीं कर पाते हैं बात बिना शिक्षा के हम लोग उसे बात कैसे कर पाएँगे गाँव के जो इस टाइम के लोग हैं वह गाँव गाँव और शहरों के लोग आपस में बा बात करते हैं तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी प्रकार की समस्या नहीं होती कि हाँ वह गाँव के उन्हें कुछ पता नहीं है ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाँव गाँव में लोग कहीं गु कहीं घूमने जाना होता है तो गाँव के लोगों को अब यह पता हुआ नहीं तो गाँव के लोग पहले शहर जाते नहीं थे जो गाँव में हुए और गाँव में वह रह गए बाहर नहीं निकल पाए आ आज के समय में लोग बाहर भी निकल रहे हैं और बहार जाकर हरेक प्रकार की जानकारी भी उन्हें है कि हाँ लै हम यहाँ से निकलेंगे तो हम किस शहर में रहते हैं कित बे फिर उसके बाद हम किस राज्य में रहते हैं यह सब सबको पता पता हो गया है जि जो कि पहले के समय में नहीं पता था आप लौ उत्तरप्रदेश में जैसे कि लखनऊ है लखनऊ उत्तरप्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है जैसे कि उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ है अब ऐसे ही भा भारत की राजधानी दिल्ली जैसे की भा भारत में दिल्ली लोग दिल्ली को जानते हैं दूर दूर तक वैसे ही उत्तर परदेस में लोग लखनऊ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वह उत्तरप्रदेश की राजधानी है